सर आपके पास लाइब्रेरी का किताब है क्या वह मुझे लेना था आपके पास कौन कौन है मुझे कहानी वाला

बाबू की मुझे बाबू की चाहिए

तो जानते हैं यह पंद्रह दिन लग जाएगी पंद्रह क्यों नहीं

उसको दूसरा वाला दे दीजिए बोलिए वह भी आठ दिन पंद्रह दिन रख सकती वह वह भी पढ़ लेगी थोड़ा वह फिर हम यह पढ़ लेंगे फिर वह मेरे को दे देगी हम इसको दे देंगे

ठीक तो ठीक है आठ दिन पंद्रह दिन नहीं तो दस दिन तो लग ही जाएँगे

वह कितना आपके पास है न थोड़ा बोल दीजिए इतना ज़्यादा हम तो लाए थे डेढ़ सौ में

शायद मेरे बाद

मेरे छोटे भाई बहन है कहीं फाड़ दिया तो फिर देना ना पड़ेगा

वह हम तो ठीक है कब दीजिएगा कितने बजे वह अब

ओह ठीक है धन्यवाद